हेलो जी भैया बोलिए हाँ हाँ भैया मैं जेन ब्रदर बुक एन एसटेंसरी से बात कर रहा हूँ भैया बोलिए आप कौन बोल रहे हैं हाँ हाँ भैया बोलिए ना हाँ बोलिए भैया आपको क्या क्या चाहिए ओके अच्छा अच्छा भैया कितने हाँ भैया अवेलेबल है ये हमेशा हमारे पास रहते हैं आप बताइए आपको कितने कितने चाहिए

भैया अगर आप सिंगल सिंगल पेन लेते हैं तो आपको पाँच का मिलेगा और आप अगर पैकेट में लेते हैं तो वो आपको तेईस रुपये का मिलेगा और एक पैकेट में पाँच पेन रहते हैं टेप आप एक लेते हैं तो आपको दस का मिलेगा और आप पूरा पैकेट लेते हैं तो आपको नब्बे का मिलेगा उसके अंदर दस टेप रहते हैं कैंची अगर आप एक लेते हैं तो आपको तीस रुपये की मिलेगी और अगर आप पैकेट लेते हैं तो वो एक सौ बीस की मिलेगी पाँच पैकेट पाँच एक पैकेट में पाँच कैंची रहती हैं भैया पंचिंग मस पंचिंग मसीन तो वैसे भैया टू फिफ्टी की मिलती है मैं आपको आपको डिस्काउंट पर मैं टू फोट्टी की दे दूँगा भैया आप बता दीजिए आपको क्या अच्छा अच्छा

ओके ओके हाँ भैया बताइएगा तो जिसे मैं फिर से लिख लूँ सामान एक पेन का पैकेट एक टेप का पैकेट ओके ओके तो भैया आप सामान यहाँ पर लेने आएंगे या सामान घर पर पहुंचाना पड़ेगा तो भैया आप पेमेंट आप कैश करेंगे या ऑनलाइन ओके भैया बट याद रखिएगा हाँ हाँ अभी कर देंगे लेकिन डिलवरी चार्ज लगेगा भैया इसका भैया बीस रुपये एक्सट्रा लेगेंगे भैया आपका मुझे एड्रेस बता दीजिए भैया बिल्कुल बिल्कुल भैया हाँ भैया बीस मिनट में मैं पहुंचा देता हूँ जी ओके ओके ठीक है भैया मैं पहुंचाता हूँ है ना मैं वहाँ पर आ करआपको कोल करता हूँ ठीक है भैया